ہیلو سر سر آپ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے بول رہے ہیں جی سر جی سر میرے وہاں انکم ڈکارمنس کا نوٹس آیا ہوا ہے جی میں نے چھوٹا موٹا بجنس شروع کیا تھا جی جی وہ میری کمپنی ہے شاید میں نے اس کا رجسٹریشن نہیں کرایا ہے جی جس کی وجہ سے نوٹس آیا ہوا ہے جی جی جی جی سر جی تو اس کی پریشانی اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے جی سر جی جی جی ٹھیک ہے میں سی او سے مل لیتا ہوں جی جی جی جی دیکھتے ہیں وہاں سے کچھ مسئلے کا حل ہوتا ہے جی جی اگر وہاں سے نہیں ہوتا ہے تو میں ٹیم سے آ کے ملتا ہوں نہیں جی جی جی جی جی وہ چھوٹا بجنس ہے کمپنی تھی میری

جی جی سر جی جی اس نوٹس کی وجہ سے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے جی جی جی اوکے سر اوکے اوکے جی سر میں ضرور ملتا ہوں اور بات چیت کر کے دیکھتے ہیں کیا مسئلے کا حل نکلتا ہے جی اوکے اوکے سر ٹھینکس شکریہ